تیراکی کی طویل مشق کے دوران حوصلہ مند اور متوجہ رہنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اپنی تیراکی کی مشق کے لیے مخصوص وقت دوران تعین کرے اور اس وقت کو پورے وقت کے لیے اختصاص دے اس سے آپ مشقوں پر مرکوز رہیں گے اہنے مشقوں کے لیے واضح ہدف کرے یہ آپ کو مشقوں کے لیے محرک کرے گا روزانہ مشق کرتے رہیں منجمعیت کے ساتھ روزانہ مشق کرے تیراکی کی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے مستقیم تمرین ضروری ہے صحیح خوراک اور آرام سے سونے سے اپنی طاقت کو برقرار رکھے کمزوری سے بچنے کے لیے صحیح خوارک کی طرف متوجہ ہو مشق کے ساتھ مناسب استراحت بھی ضروری ہے یقینی وقت پر استراحت لے تا کہ آپ کی توانائی کی سطح برقرار رہے اپنے مشقوں کو مؤثر بنانے کے لیے ویڈیوز دیکھے یا ایک ماہر سے ملاقات کرے اس کی رہنمائی لے یہ آپ کی طبیعت میں مدد فراہم کرے گا کبھی کبھار آپ کے پاس خوبصورت مومینٹس ہوں گے اور کبھی ناکامی کے راتیں آ سکتی ہے اس اس لیے مشق کو کرتے رہے اور ہار نہ مانے توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے مُنظّم مشق اور صحیح خوراک لے اور اس کے ساتھ پریکٹس بہت ضروری ہے ہار نہ مانے پریکٹس کرتے رہے